اُتّر پردیش میں خواندگی كی شرح سڑسٹھ اعشاریہ اڑسٹھ پر سینٹ ہے جس میں مردوں كی خواندگی كی شرح ستہتر اعشاریہ اٹھائیس پر سینٹ اور عورتوں كی خواندگی كی شرح ستاون اعشاریہ اٹھارہ فیصد ہے اور ہندوستان كی دوسری ریاستوں كے مقابلے میں اس كا مقام یہ ہے كہ یہاں پر ہندوستان كی دوسری ریاست جیسے راجستھان اور بہار سے زیادہ یہاں خواندگی شرح ہے اور اس كے علاوہ اور بھی دوسری بہت ساری ریاستوں كے مقابلے میں اور یہاں پر دھیرے دھیرے چیزیں بڑھ رہی ہیں اور ورچوئل كلاس روم ہو رہا ہے اور مگر اس كے بالمقابل یہاں پر پوورٹی یعنی غریبی اور فائنیشیل اسٹرگلس ابھی بھی كافی زیادہ ہیں اور ٹیكنیكل ایشوز بھی كافی ساروں میں بہت زیادہ ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آن لائن چیزیں ابھی بھی سست رفتاری كے ساتھ چل رہی ہیں جسے تیز رفتار ہونے كی ضرورت ہے